जय झूलेलाल मुंहिंजो व्यकितीति लक्ष्य जेको आहे हू आहे जंहिं कंपनी में मां हाणे आहियां हुनि में ई लम्बो टाइम कमु करे मूंखे जरनल मैनेजर जी पोस्ट खपे तंहिंजे लाइ मां जामु कमु कयां पियो ॾींहुं राति मूंखे मुंहिंजे परिवार लाइ गाॾी घर ॿारनि जी पढ़ाई और फैमिली खे घुमाइण लाइ जीअं की कार में अचु वञु करणु थियो वॾो घर खपे हाणे जेको घर आहे मुंहिंजे पप्पा ठाहियो आहे त हू हुनि खां वॾो घरु खपे हू नंढो थिए पियो तंहिंखां पोइ ॿारनि जी पढ़ाई सुठे स्कूलनि में थिए फैमिली सां गॾु ॿाहिरि घुमणु फिरणु वञूं जेका टूरिस्ट स्पॉट्स आहिनि सुठा सुठा हू ॾिसूं मुंहिंजो जेको बि मां महिनत कयां पियो तंहिंजे लाइ ई कयां पियो छोकी मुंहिंजा ई पंज लक्ष्य आहिनि जेका मूंखे पूरा करिणा आहिनि